بہار میں کاروبار کے شعبے میں نئے خیالات اور ترقی کو کئی طریقوں سے بڑھایا جاتا ہے نئی آئیڈیاز کے لیے مراکز بہار میں ایسی جگہیں بنائی جا رہی ہے جہاں نئے کاروباری لوگ اپنے خیالات کو بہتر بنا سکیں یہ جگہ انہیں اور مدد ملتی ہے حکومت کے مدد بہار سے کاروبار نے بہار اسٹارٹ اپ پالیسی بنائی ہے جس کے تحت نئے کاروبار شروع کرنے والوں کو پیسے کی مدد اور ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے ریسرچ پر زور ریاست کے اسکول اور کالج نئی چیزوں پر تخلیق کر رہے ہیں خاص کے کر کھیتی باڑی کے شعبے میں تاکہ پیداوار بہتر ہو اور نئے کاروبار بنے اپنے ہنر کے حفاظت مدھوبنی پینٹنگ جیسی خاص چیزوں کو قانون کے ذریعے محفوظ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے نقل نہ ہو اور بنانے والوں کو ان کے حق ملے لوگوں کو ہنر سکھانا نوجوانوں کو نئے ہنر اور کاروبار چلانے کے ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ وہ خود اپنا کام شروع کر سکیں کھیتی باڑی میں نئی سوچ مکھانہ جیسی چیزوں کو بہتر طریقے سے پروسیسنگ کرنے اور ان کے قدر بڑھانے کا کام ہوا